جی ہمارے یہاں پہ یہ چیز بہت ہی دیکھی جاتی ہے کہ اردو زبان کا موازنہ سرکاری زبان ہندی سے کیا جاتا ہے حالانکہ یہ موازنہ کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں مطلب ہم اس کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جو شیرنی جو لطافت ہم کو اردو کے اندر ملتی ہے وہ شیرنی و لطافت ہمیں ہندی کے اندر نہیں مل سکتے اور آج کے دور میں ایسے بہت ہی کم لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں جو ایک دم پیور ہندی بولتے ہوں آپ کو پیور اردو بولتے ہوئے لوگ بہت نظر آ جائیں گے لیکن پیور ہندی بولتے ہوئے لوگ نا کے برابر نظر آئیں گے اور موازنہ تو بہت دور کی بات لوگ اس کے چند لفظ بھی بولنا گوارہ نہیں کرتے ہیں اور لوگ اسی کو ہندی کا نام دیتے ہیں حالانکہ ایسا ہے نہیں اردو ہندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور یہ چیز آپ کو روزمرہ کی زندگی میں دیکھنے کو مل جاتی ہے روزمرہ کی زندگی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں چند الفاظ آپ کو ایسے دیکھنے کو مل جاتے ہیں ہماری پوری فلم انڈسٹری اردو زبان کے اوپر قائم و دائم ہے